आबादखौ जुनारफोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय आङो

जेवरा औवानि जेवरा होनानै सो खालामनाय जायो

जुनारफ्राथ' गासैबो जुनारफ्रानो आबादखौ जानो जायो आरो खहा खालामो बेफोरनि थाखायनो औवानि जेवरा

नेट फेनसिं नेट फेनसिं होनानै आबादखौ खालामनांगौ जायो आबाद जुनारफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय ओरैहाय मोसौ मोसाफोराथ' हाबनो मोनोब्ला आबादाव हाबनो मोनोबा आबादखौ जायो गाग्लियो आरो अमाफोराबो हाबोब्लाथाय गाग्लिनायजों लोगोसे उरला उरसि खालामो बेनिफ्राय दाउफ्रा न' खाथियाव आबादखौ मावोब्ला न'नि न'नि दाउआ हाबनानै एरला एरसि खालामो आरो बिलाइ बिलाइफोरखौबो जायो सौख'नानै जायो बेनिफ्राय बोरमाफोरनाथ' बिजौ अरसाब अरला खालामनानै जालाङो बेनिफ्राय बेनिखायनो जोङो बैफोर मोसौ अमा बोरमा दाउ हांसोफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो औवानि जेवरा होनानैसो आबादखौ मावनांगौ नङाबा नेट नेट फेनसिं होनानै आबादखौ मावोब्ला जोङो जाखिनि आबादखौ मावदों बेखौ जोङो मोजाङै मोननो हागोन आबादखौ खहा खालामनो थाखाय खहा खालामनो थाखाय जानो थाखाय

आबादाव हाबनो नाजायो बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोङो जेवरा होनानै गायोब्ला जों बांसिन आबादखौ मोजां मोननानै मुलाम्फा खालामनो हायो